भारताचो इतिहास कितलेशेच हजार वर्सां फाटीं आसा अशें मानतात सगळ्यांत पोरणें वळखूंक येवपी आर्विल्ले मनीस दक्षीण आशियांत सुमार तीस हजार वर्सां आदी रावताले इ स प सिक्स्टी फायव्ह स हजार पांचशी उपरांत अन्न पिकां आनी जनावरां पोसप कायमस्वरुपी बांदावळ बांदप आनी शेतकरी उरिल्ल्या वस्तुंचो सांठो करप हाचे पुरावे महेलगड वाठारांतल्यान मेळटात आनी सध्या बलुचिस्तान अशें म्हणटात ते हेर सुवातींनीं दिसून आयिल्ले काळांत फुल्लेले महेलगड ही पुरातत्वीक नदरेन म्हत्वाची सुवात आसून थंय नवो पाशाण युगांतले इ स प सात हजार ते इ स प दोन हजार पांचशी जायते अवशेश मेळ्ळ्यात इ स प तीन हजार तिनशे च्या सुमाराक सुरू जाल्ली सिंधू देगण संस्कृताय ही पुर्विल्ल्या इजिप्त आनी सुमेर संस्कृताय वांगडाच संवसारा इतली एक पोरणी संस्कृताय ही संस्कृतायेची लिपी अजून संस्कृतायेची लिपी अजून ए येसवीपणान सोदून काडूंक ना सद्याच्या पाकिस्तानांत आनी ताच्या लागसारक्या भारतीय प्रदेशांत सिंधू देगणाची संस्कृताय तापळी पुरातत्वीक पुराव्यां इ स प एकुणशे चा सुमाराक ही संस्कृताय अचकीत कोंसळ्ळी एकुणीसाव्या शेंकड्यांतल्या अस्तंती पंडितांच्या प्रचलीत माताप्रमाण इ स प दोन हजारच्या सुमाराक आर्य वर्ग भारतीय उपखंडाचे शिमे मेरेन पावल्लो आनी पयलेच खेपेक पंजाबाक स्थायीक जालो आनी हांगाच श्लोक रचले उत्तर आनी मध्य भारतांत आर्यांनी एक विकसीत संस्कृताय निर्माण केली तिका वेदीक संस्कृताय अशेंय म्हणटात वेदीक संस्कृताय ही पुर्विल्ल्या भारताच्या इतिहासांतली सगळ्यांत आदली संस्कृताय जी आर्याच्या आगमना कडेन संबंदीत आसा आर्याच्या सूर सुर्वेच्या साहित्याच्या वेदांच्या नांवान हें नांव पडलां आर्यांची भास संस्कृत आशिल्ली आनी ह्या धर्माक वेदीक धर्म वा सनातन धर्म अशेंय बी म्हणटात उपरांत ह्या धर्माक परकी आक्रमकांनी हिंदू अशें नांव दिलें